देखियौ समस्तीपुरके जलवायु छै हमरा आरके जे बूढी गंडक छै बहुत अभी पानि कम छै दू तीन साल पहिले पानि जब बढ़लै रहए तऽ वाटर बांध है वाटर बांध जे है टुटि जाइ है तऽ पानि भरलाके बाद जे बांध टुटि जाइ है तऽ हमरा आरके घर आँगनमे पानि घुसि जाइ छै तऽ घुसि जाइ छै तऽ हमरा आरके गाय भैंसी होइ है तऽ ओकरा आरके चारा खियाबैला बहुत दिक्कत होइ छै सौँसे डुबि जाइ छै डुबलाके बाद तऽ चारा मिलै नहि है बहुत दिक्कत होइ छै तकर बाद है से घर आँगनमे पानी घुसि जाइ है आ हमरा आरके आँगन घर दुवार मे जत्ते अनाज होइ है गहूँम मकइ चावल ईसब से भींग जाइ यानी घरो आर डुबि जाइ छै आ हमे आर एत्ते संघर्ष कऽ के खेती करै छियै तब सफलता नहि मिल पाबै छै ई दहार लागिके वाटर बांध है से टुटि जाइ है बहुत हमरा आरके संघर्ष झेलैके परै है तब जे छै

जब कि धारके धार बला जे पानि होइ है ओ सुखलाके बाद जे फसल होइ है ओ तऽ गैले जाइ छै तऽ हटाबू फेर से जे गर्मी हो गेलै धूप धूप जब ऊगै छै तऽ तीन तीन दिन तक धूपे रहै है पूरा जत्ते पेड़ पौधा सब होइ है जे सुखि जाइ है कभी कभी तऽ गर्मी होइत तीन दिन तीन तीन दिन तक रौदे रहै छै आ ठंडा होइ छै तऽ ठंडे रहै छै पेड़ आर जते होइ है सुखि जाइ छै हमरा आरके बहुत रहैमे कष्ट होइ छै आ जे फसल हमे आर ऊगबै जे ऊगबै छियै खेतीमे गहूँम चावल ईसब मकइ सब है जे धूपमे सुखि जाइ छै जे सुखि जाइ छै तऽ फसल नुकसान हो जाइ है तऽ हमरा आरके एते मेहनत कऽ के संघर्ष एते झेलके करै छियै तब तब भी ईसब मौसमके लए के नहि हो पाबै है तब भी अभी भी हमरा आरके सफलता नहि होइ यानी एते मेहनत से करै छियै खेती पथारी फिर भी नहि होइ मौसमके लए के